म्हजो आवडतो कवी म्हटल्यार पुंडलीक नायक तो वळवय रावता तेजी वर्सां एक्यात्तर आनी तो पयलीं स्कुलान टिचर आशिल्लो ब्या एकोणीस ब्यात्तर ते अट्ट्यात्तर आनी ताणें पयलीं ऑल इं म्हणजे सगले इंडियेन तो रेडियो रेडियोन काम केल्लें पणजे ताणे तितून टि वी रेडियो नाटक बरयल्लें आनी तो पयलीं चड खूब म्हणजे पोएम खूब ताणे हे बरयल्ली म्हणजे नाटकां बरयल्लीं एक बारीक बारीक नाटकां बी बरयलीं आनी व्हडलीं बी नाटकां बरयलीं आनी ताणे स्क्रिनीचेर प्ले रायटींग केलें आनी क्लीन रायटींग अशी तेणे खूब चाळिशेक बुकां बरयलीं तितूंतलीं दोन तितूंतलीं दोन ताणें पिच्चरा म्हणजे मुवीस बरयल्ले आनी बसयले बी आनी तितून तो एक ताजो पयलो बूक म्हणजे कॅरेस्कूर रो कॅरेस्कुरो आनी तो गोवा गोवा कोंकणी एकाडेमिक्साचो प्रेडिसस प्रेजिडेंट बी आशिल्लो दोन हजार दोनान आनी ताका खूब अशीं नाटकां बरोपाक मेळ्ळीं सो तेणें त्या बद्दल ताका खूब एवोर्ड्स मेळ्ळ्या म्हाका ते जे कितले एवोर्ड्स ताका मेळ्ळा ते म्हाका थोडेंच खबर आसा सो ताका साहित्य एकाडेमीक एवोर्ड मेवळ्ळो गोमंतक शारदा पुरस्कार चिल्ड्रन्स ड्रामा एवोर्ड कोंकणी भाशा मंडळ प्रायजीस संगीत नाटकां एकाडमीक एवोर्ड अशी ताका खूब एवोर्डा मेळ्ळी आनी म्हाका तो खूब आवडटो कवी आसा ताजें बरयल्लें आनी बरयल्लीं बुकां म्हाका खूब वाचपाक आनी पळोवपाक आवडटात